आङो जि दानाय नि सि दानायाव मा मा नांगौ बुस्थुफ्रा माने सोरखि गिदिर सोरखि फिसा दाङानाथा नांगौ जथर नांगौ जथरनिफ्राय बबिनाव सोरखि गिदिराव सोनानै बबिनाव थुनबाय थुन्नानै फ्राय जों खुन्था लाबाय खुन्थानिफ्राय ओरै मोनसे ओरै मोनसे दोबाय बे खुन्थायाव लहाबो होदेरो महर सोनो बानायनो थाखाय महर सोखांनानै बे सोंखांनायनि उनाव महर बानायो आखायजों आखायजों महर बानायनानै खुन्दुंखौ सोंनानै रासो गुदुंआव खायबाय खायनानै जोंङो गान्दैयाव फानबाय गान्दैयाव फान्नानै जोङो हा थोरबाय खानजंजों खान्नानै फानबाय आरो गान्दैयाव गान्दैयाव फान्नानै जोङो साल खुन्थायाव दोनफैबाय साल खुन्थायाव दोनफैनानै नोखौ बे रासोनिफ्राय मोनसे मोनसे खन्नानै खाबाय खनखांबा खायो जोङो बे सिखौ खानानै ओमफ्राय दायो थाथ जों माखु नलियाव मुस्रा सानानै दाबाय सिखौ खानानै सिखौ खानानै दाबाय दानानै जोङो हाबा बेखौनो गाननो मोनबाय जोंनि आखायनिफ्राय जों बानायनानै दानानै गानबाय आरो